आङो डिमाफुरनिफ्राय बेड सिट बायना लाबोदोंमोन आरखि ओम बे बेड सिटआ मोजांआनो मोजां कुवालिटिनि ओमफ्राय कालाराबो पार्पोल कलार ओमफ्राय प्रिन्ट आरो प्रिन्ट खालामनाय जेन'बा माबा नङा एक कालार नङा प्रिन्टनि प्रिन्टबो मोजां कुवालिटि आबो मोजां ओमफ्राय मोजांखोनो मोनदों ओमफ्राय पिल'कभारबो दंदेरो आरो गांनै मोजाङानो आं बेखौ जरा मोननै लादों मोन आरो मोजां गोजा ओमफ्राय बायनानै मोजां मोनदोङो ओमफ्राय प्रडाक्ट खालामनाय सायाव आङो प्रडाक्टसन फोरखो मोजांखोनो बुंनांगोन मोजाङानो बिनि आङो बिखौ बाहायनानै मोजां मोनदों मोजां जिनिसानो